सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जैसे कला कला में देखें तो आजकल खाना बनाने की कला उसमें हमारे यूट्यूब पे सबकुछ है आजकल अगर आप नहीं भी जानते हो तो फोन निकालो अपना निकाल के नेट ओन करो यूट्यूब पे जैसे उसपे कोई भी भाषा कोई भी रेसिपी सर्च कर दो कुछ भी आप मैगी बनाना या फिर खाना बनाना या फिर हलवा वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो वह उसमें सर्च कर दो वो उसमे निकल कर आ जाएगा और आप उसमें देख कर बना सकती हो हम अनुसरण करते हैं ऐसी चीज़ों का यूट्यूब है इसमें हाथ से कुछ भी देख के कोई भी कला शिल्प कला खाना जो भी है उसमें देख के बना सकते हैं खरीद सकते हैं उसमें अच्छी उपयोग हैं उसके क्योंकि यही कि उसमें हमारा यही फायदा है और सही भी है इमरजेंसी में भी काम ले सकते हैं इससे आप सीख सकते हैं स्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं कला भी ग्रो कर सकती है कलाओं का